हमारे क्षेत्र में या हमारे गाँव के आस पास में कोई ऐसी ऐतिहासिक बहुत सी जगहें हैं जैसे मैं बताऊँगा कि हमारे गाँव में बहुत गाँव के आस पास बहुत से ऐसी ऐतिहासिक जगह है उसके बारे में बताऊँगा उसके बारे में मैं जानता हूँ हमारे क्षेत्र में जैसे कि रामनगर रामनगर राजा का किला है सारनाथ है गौतम बुद्ध महाराज का मंदिर है बनारस में चकिया में एक किला है जैसे कि वहाँ आना जाना हम लोग रामनगर किले में गए हैं घूमें हैं टहले हैं उसमें बहुत सी ऐतिहासिक पुरानी पुरानी तोप हैं जैसे कि तोप हैं ये सब वहाँ पे हैं अभी तक दिखा दिखाई देते हैं गंगा गंगा माता के किनारे पे है किले बसे हैं चुनार के किले पे गए हैं वो भी गंगा किनारे में किला है चुनार का चुनार के किले में भी वो सब तो फिर वो फिर भी हम गए थे तो देखने को मिला हमको देखने में घूमने में अच्छा लगता है चकियां में है वो मतलब कि पुराना है वहाँ पर आदमी नहीं आना जाना नहीं रहता है वहाँ पर गए हैं हर जगह इधर अपने क्षेत्र में जहाँ भी है वहाँ पर गए हैं हम घूमे हैं देखे हैं वहाँ अच्छा लगता है टाइम भी बीत जाता है कुछ समझ में नहीं आता है पूरा दिन रहो तो भी नहीं समझ में आएगा कि नहीं हाँ कोई दिक्कत वहाँ पे अथवा नहीं रहता है हर चीज़ वहाँ पे दुकान हर चीज़ का दुकान मिलता है कोई जो चाहो सो मिलता है सुविधा वहाँ पे और हमारे बगल में बनारस है शहर बनारस जहाँ विश्वनाथ जी का मंदिर है भोले बाबा का मंदिर है विश्वनाथ वहाँ जहाँ कि एक महीने में लगभग में एक करोड़ जनता आती है वहाँ पे दर्शन करने बहुत प्रसिद्ध है विश्व वो काशी विश्वनाथ जी इधर पूरे विश्व में भी अथवा में अपने देश में चर्चित हैं बनारस के काशी विश्वनाथ जी वहाँ पे भी बहुत सुविधा है वहाँ पे बी एस सी जवान जगह जगह पर लगे रहते हैं सुविधा यहाँ वहाँ पे बहुत अच्छी हो चुकी है पहले से सुविधा अब अच्छी हो गई गंगा जी के किनारे पे मंदिर है उनका पहले तो कम जगह में था अब तो जाने के बाद घूमने में बहुत ज़्यादा दूर एरिया में बढ़ियाँ से है उसका हो गया है दूरी बड़े दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने उसी के बगल में सारनाथ हैं गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध की मूर्ति है वहाँ पे गौतम बुद्ध मूर्ति वहाँ सारनाथ में है अनेक प्रकार के जानवर भी रहते हैं हिर जैसे हिरण हिरण और कुल सारे पशु पक्षी वहाँ पे पाले जाते हैं वे देखें देखे हैं हम वहाँ पे जाकर के देखने में अच्छा लगता है बनारस से लगभग पन्द्रह बारह बारह या पन्द्रह किलोमीटर दूर है वहाँ स्थित हैं हम लोगों के क्षेत्र में अपने यहाँ बहुत ज़्यादे से ज़्यादे ऐतिहासिक मंदिर और वो सब हैं में बता दें